پہلے کے زمانے میں تو جیسے کنویں میں بالٹی جیسے رسی پھنسا کے پورا ڈنڈا پھنسا کے بالٹی سے کھینچا جاتا تھا پانی آج کے ٹائم میں جیسے کہ الیکٹرک موٹر جو ہے پائپوں کے ذریعے جیسے ایک پائپ اس کے کنویں کے اندر اور دوسرا کنویں کے باہر سے الیکٹرک موٹر لگا کے پھر کھینچا جاتا ہے سارا پانی جس سے ایک پائپ سے باہر نکلتا ہے پانی اور ایک پائپ کھینچتا ہے تو وہ آج کے زمانے میں تو ایسی الیکٹرک موٹر سے کھینچا جاتا ہے پانی موٹر سب کنوؤں میں سے پائپ کے ذریعے ہی کھینچا جاتا ہے آج کے ٹائم میں